हलो हलो हा हलो हा हा जय झूलेलाल भाभी हा ठीकु आहियो हा ॿियो ॿुधायो ॿियो ॿुधायो स सभु घर में सभु ठीकु अथव हा भाभी तव्हांखे पतो अथव इहो घर जे पासे में कोई कमु थो हले रोड जो रोड वोड छा हा त हा त ॾाढी दिक़त नथी हले पेई हा मुंहिंजे ॿार हा अड़े मुंहिंजे ॿार जी पढ़ाई बि डिस्टब थी थिएसि ऐं पढ़ाई बि उह थी थिएसि पेपर था हलनिसि पिया त छा चइबो हा हा त ॾाढो डिस्टब थो थिए पियो ऐं छा चइबो आहे कीचड़ बि थी थी वञे हिते रोडनि ते मींहुं पियो आहे त कीचड़ बि थी थी वञे त घर में बि पेर पेर था गंदगी बि थिए पेई ॾाढी

तव्हांजी कमु वारी माई केॾी महिल असांजी त कमु वारी माई ॾहें बजे कमु करे हली वेंदी आहे हुन खां पोइ सॼो ॾींहं घरु गंदो लॻो पियो आहे

हा उअई न उअई बिल्कुलु साफ़ु सफ़ाई रही रही सॼो घर रही रही थो थी वञे ऐं मींहुं बि पियो आहे त छा चइबो आहे कीचड़ थी वेई आहे त कीचड़ में पेर किना पेर घर में था अचनि त अॻिले जो त पूरो घर थो ख़राबु थिए हा कल्ह बि इहे आया राति जो त कार खणी आया त चवनि पिया हाणे मां पार्क किथे कयां हिते त उहे कचो कमु करे विया आहिनि अञा प पूरो कमु करे न विया आहिनि रोड जो ॿ ॾींहं अचनि था उतां ॿ ॾींहं मज़ूर अचनि था वरी टे ॾींहं ते वरी अचनि ई नथा पिया त इयो थी वियो आहे हा उअई हा आवाज़ बि थी अचे त राति जो बि सुम्ही नथा सघूं हे मंझंदि जो सुम्ही नथा सघूं पिया त हा मां बि तव्हां सां उअई पेई चया की मां पासे वारी भाभीअ खे बि चयासि थी पेई त ॿ टे ॼणा मिली करे हा ॿ टे ॼणा चया पेई मिली करे ऐं हलूं था कंपलेन करे था अचूं नगर निगम में

हा त छाहे की पढ़ियल लिखियल माण्हू थोरो हुजे गॾु ऐं छा चइबो आहे एप्लीकेशन बि भाभी लिखिणी पवंदी न हुनजे लाइ हा त एप्लीकेशन बि ॾिसां हा हा उअई चया पेई हा उअई चया पेई तव्हां पंहिंजे बाबूअ खे चइजोसि एप्लीकेशन लिखी ॾे त मां बि ॻाल्हायां थी हिननि सां त हलूं था पिया हा हा हा हूअ जे तव्हांजी हा तव्हांजी जेकी कहिड़ी भई इन आवाज़ सां केॾो ॾकंदी अथव हा हा हुन हा उअई मां बि चया पेई की

हा ॿुधायो केॾे टेम खां कमु लॻियल पियो आहे हीअं हेॾो टेम थी वियो आहे त केर ॿियनि जो डिस्टब थो थिए न प मो मोहल्ले वारा जेका घर वारा हुआ पासे वारा आवाज़ ते हान हा हिनजा पेपर थियनि मूंखे हुनजी पेपर जी वधीक थी लॻे कि जल्दी पेपर ख़तमु थियसि छाहे आवाज़ पेई थी अचे त हीअ पढ़ाई न की परीक्षाऊं हा

हा हा भई ॻाल्हाइण त ज़रूरी आहे न ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ तव्हां कल्ह ॿुधाइजो हा न त कल्ह ॿुधाइजो न भाभी की कॾहिं था हलूं ठीकु आहे त मां तव्हांजे घर अची वेंदीमांव ठीकु आहे रखां रखां हा जय झूलेलाल भाभी ठीकु आहे